हैल्लो हां जी डाक्टर साह्ब बोल्ला हां जी डाक्टर जी यरो थुआढ़े कन्नै गल्ल करनी ही थुआढ़े उत्थै आए दा क्लिनिक तुसैं क्लिनिक बंद करूड़दा हा हां पर अजें डाक्टर साहब थोह्ड़ा इ'य्यां किश दिनें दा इ'य्यां किश दमाकी हालत किश ठीक नी ऐ लग्गा दी किश नी इ'य्यां लग्गा दा बड़े दिनें दा इ'य्यां थोह्ड़ा डिप्रेशन डिप्रेशन नेहा होआ दा ते हां ते इ'य्यां किश रौला रौला रौला बी ज्यादा इ'य्यां हू'न पसंद नी आ दा कोई रोला रुला होऐ ते रोला रुला होऐ ते ओह् होई जंदा हां इ'य्यै स्हाब ऐ ते करां आऊं तुस सनाओ हां उऐ उऐ तुस सनाओ हू'न केह् करां हां कोई दवाई दवुई

हां उय्यै मिगी हू'न अज्जकल एह् वी होआ दा कि लोकें कन्नै ज्यादा हू'न गल्ल करने दा मन नी करा दा लोकें कशा दूर दूर गै इ'य्यां रोआ नां किश लग्गा दा ऐ किश इ'य्यां ठीक नी ऐ ते सोचेआ पैह्ले डाक्टर गी सनाई लैन्ना लेना सलाह् केह् अच्छा ठीक ऐ कल थुआढ़ा क्लिनिक किन्ने बजे खुलना फ्ही कल औना आऊं कोई गल्ल नी सत्त बजे औने फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ